हाँ सर प्रणाम जी मैं जी मैं सपना कुमारी बोल रही हूँ मैं अपने घर से मार्केट जा रही थी वहीं पे रास्ते में मेरा छीन झपट हो गया लूटपाट हो गया है तो हम कंप्लेन भी करवाए हैं सर तो थाना में तो जल्दी से वहाँ से पुलिस नहीं आई है तो आपकी थाना का व्यवस्था बहुत खराब है सर बहुत मतलब गड़बड़ वाली बात है आप पुलिस हैं तो आपको सहायता करनी चाहिए आप जी जी जी जी जी हम जी हम मुरलीगंज जा रहे थे मुरलीगंज में है देनापुला चौक पे हैं जी जी नहीं मेरा यही मोबाइल नंबर है सर मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए जी मेरा एक इ कान में बाली था सर वही छीन लिया गया पर्स था हैंड पर्स था मोबाइल था कुछ पैसा था सर वही छीन लिया है पर्स में मोबाइल था और पैसा था सर जी जी सर हम बहुत देर पहले हम थाना में नहीं बहुत देर पहले हम दिए थे आवेदन लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है सर क्या बात है सर जी तो हम तो सर हम तो सर हैं इसी जगह हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं आ रहा है सर बहुत गड़बड़ बात है सर जी जी सर इसमें कहाँ कमी है सर ये कमी है कहीं इस प्रशासन में कहीं कमी है कुछ ना कुछ जी ऐसा नहीं रहना चाहिए सर मतलब इसका मतलब कि कोई गरीब आदमी लुट जाए तो उसे लुटा दिया जाएगा सर जी जी जी थाना में तो सर थाना में तो सुनते हैं ज़्यादातर अमीरों का ही सुना जाता है ऐसा तो कोई बात नहीं ना है सर सर नहीं ना ऐसा कोई बात है एकदम जी कितना देर में आ रहे हैं सर हलो